हेलो जी भय्या मेरा राज भोजनालय में बात हो रही है हाँ भय्या भय्या मुझे एक आदेश देना था जो मैंने पहले भी दिया था मैं अभी आप के यहाँ से परसों ही एक आदेश ले के था जिस में मटर पनीर और ज़ीरा वाले चावल और खीर थी और पाँच रोटियाँ थी भय्या बटर रोटी हाँ भय्या हाँ भय्या मुझे बहुत पसंद आया था तो आप मुझे फिर से वो भेज दीजिएगा हाँ भय्या हाँ हाँ आप मेरे घर पर भिजवा दीजिए हाँ हाँ मैं मैं मैं आप को हाँ हाँ यहीं पर भुगतान कर दूँगा भय्या हाँ हाँ कितना समय लगेगा भय्या कितना अच्छा हाँ भय्या पैकिंग अच्छे से करवा दीजिएगा हाँ मुझे बहुत पसंद आया था वो खाना ठीक भय्या ठीक मैं इंतज़ार करूँगा भय्या हाँ हाँ उसी पते पर भय्या जिस पर मैंने पहले मंगवाया था परसों तो उसी पते पर आप भेज दीजिएगा ठीक है भय्या ठीक